हमर सभके इमहर जे यऽ ने कोज़गरा जे होय यऽ तऽ कोज़गरा जेकर नया नया शादी होय छै ने तऽ पहिलुक साल कोज़गरा मनायल जाइ छै तऽ ओहिमे सभ अपन जेकर पहिलुक साल होइ छै भाड़ दौर सभके नैहरासॅं आबै छै लड़काके घर पर ओ अपन पान मखान मिसरी प्रसादी सभ अपन लोकमे बाँटै यऽ शुभके चीज़ छियै सभ बाँटै तकर बाद जे यऽ छठि होइया हमरसभके कोज़गरामे बहुत ही बजरंगबलीके बहुत पैघ भजन होइया कीर्तन होइया प्रोग्राम होइया एक पर एक गायक अबैया ओकर बाद जे यऽ छठि होइया तऽ छठिके साते दिन बाद जे होइया ने ओ होइया सामा चकेबा तऽ सामा चकेबामे हमर घरके जे यऽ बहिनसभ ओ सामा चकेबा सामा बनबै यऽ भइयारीसभ आबिक फोड़ैया सामा तेकर बाद ओकरा चुगला चुग़ली बनैया तकर बाद ओकरा सभ मिलिक खेत लए कऽ जाइया खेतमे सामा खेलै यऽ तेकर बाद सामाके भसा कए चुगलाके ज़रबै यऽ सभ गोटा ओमहरसं प्रस्थान करैया